भारतमे मुख्य रूपसँ हिन्दू समुदायमे गायके गोबरमे पानि मिलाके छिड़काब करैसँ एकर बहुत ही महत्व छै जेकि पुराने रिलिजीअस बुक वगैरह सबमे लिखल छै एकर बारेमे तर्क वगैरह लिखल छै एकर अलावा एकरा लिखै छिड़काब करैसँ शुद्धीकरण वगैरह होइ छै बाकी एकर बारेमे हमरा कोई विशेष जानकारी तऽ नहि छै बाकी एकर बारेमे हमहुँ खाली सुनले छियै मान्यता एकर मान्यता ई छै की एकरासँ छिड़काव करैसँ घरमे लक्ष्मीके प्रवेश होइ छै आओर एकरासँ धन सम्पत्ति वगैरहमे फायदा होइ छै आओर भगवान श्रीदेवी लक्ष्मी जे होइ छै एकर एकरा धनके देवी मानल जाइ छै जकरा कारण ही निपाइ पुताई वगैरह करल जाइ छै गोबरके आओर जेकि हिन्दू धर्ममे बहुत ही शुद्ध मान्यता मानल जाइ छै आओर एकर बारेमे हमरा आओर कोनो विशेष जानकारी नहि छै